गुजरात में हींअर पाणि ॾिसूं त व्यवसाय जा इलाही सम्मेलन थींदा आहिनि राष्ट्रीअ अंतराष्ट्रीअ शैक्षणिक त प्लेटफॉम ते जंहिं में इलाही वॾा वॾा बिजनेसमेन धंधाकीअ माण्हू पाट वठंदा आहिनि पर हुन में सभिनिनि खां प्रमुख सम्मेलन थींदो आहे वाएब्रेंट गुजरात जेको असांजे श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कयो वेंदो आहे हुन वाइब्रेंट गुजरात जो महत्वु ई हूंदो आहे कि गुजरात खे इंवेस्टमेंट जो हिकु केंद्र ठाहियो वञे जे त सुठा सुठा इंवेस्टर माण्हू सभु अची गुजरात में इंवेस्ट करनि गुजरात में अची बिजनेस करनि छो त हुन सां गुजरात जो डेवलॉप थिये ऐं गुजरात जो नालो विश्वभर में चयो वञे ऐं अहिड़ा त ॾिसूं त घणेई सम्मेलन जीअं त फ़्रेंचाईज़ी एक्पो ने ग्रोथ लाइ इलाही अलॻि अलॻि सम्मेलन कया वेंदा आहिनि ऐं वाइब्रेंट गुजरात में सभई वॾा वॾा बिज़समेन कट्ठा थींदा आहिनि भेगा थींदा आहिनि ऐं उन्हनि जो इंवेस्टमेंट अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ऐं शैक्षणिक उद्योग जी कृषी उद्योग राष्ट्रीय उद्योग में शैक्षणिक में एज्युकेशन इंजीनिअरिंग सभिनी जो विषय हूंदो आहे ऐं उन्हनि खे वाइब्रेंट गुजरात जो मेन मुद्दो इंवेस्टमेंट करिणो हूंदो